साढ़ै जुड़ेआ ब्याह् साढ़ै जुड़ेआ ब्याह् ते सारे आखा दे साड़ियां पानियां साड़ियां पानियां में आखेआ में कुत्थें जां साड़ी लैन हून हैं एह् इन्ने मैंह्ग इन्ने मैंह्गियां चीजांं ते रोज साड़ियां कुत्थुं लैनियां न चलो बड़ा बड़ा मुश्कलें कोड़ा घुट्ट कीता गेई बजार ते इक लेई गेई कन्नै अपनी भैनु गी कन्नै अपनी भैनु दी कुड़ी लैती भाई चल मिकी कोई शैल साड़ी लेईं देआं शैल लैती साड़ी दिक्खियां साड़ियां बड़ियां शैल शैल साड़ियां ते बड़ियां मैंह्गियां बड़ियां मैंह्गियां ते चीजें कोई चीज हत्थ नी लान होऐ कोई दस ज्हार दी कोई पंदरां ज्हार दी मड़ो इन्नी मैंह्गी कि थोह्ड़ी सस्ती जेही देओ सस्ती जेही दस्सो अच्छा आखदे नेईं मैंह्गियां बड़ियां न भामें तुस उ'नें ओह् परवाह् नी करदे लैनी लैओ नेईं लैनी रैह्न देओ छोड़ी उड़ो अच्छा फिर केह् करना फिर लैनी बी जरूर सारे नमियां नमियां लांदे ते इक जना बिच्च नेईं ला ते फिर शैल नी लब्भन होंदा केह् करै कोई फिर लैती दस ज्हार रपेऽ दी साढ़ी दस ज्हार दी ऐ बड़ी लग्गी बड़ी शैल बड़ी सोह्नी साड़ी ते जेह्ड़ा दिक्खै उ'यै आक्खै बड़ी शैल साड़ी लैती किन्ने दी लैती किन्नी दी लैती मड़ो केह् करना किन्ने दी लैती मैंह्गी बड़ी पर केह् करना हा दिक्खियै सारे गै लै दे हे ते म्हाड़ा बी मन कीता भई में बी लैं लैती पर हून ओह् रक्खी दी अंदर इक ब्याह् च पाई ते सारे आक्खन शैल ऐ शैल ऐ पर चलो दुए ब्याह् पा तां फिर शर्म बड़ी औंदी कि'यां लानी ओह् दुई बारी इन्नी मैंह्गी साड़ी लैती दी हून ओह् बार बार बी नेईं लान होंदी कोई केह् करै कुत्थैं छोड़ै हून ओह् ते ऐ बड़ी शैल ते हून इन्नियां मैंह्गिया मैंह्गियां साड़ियां रोज ते लैन नी होंदियां केह् कीता जा कोई जा इक ब्याह् रोज जुड़ी जंदे अज्ज भतरिये दा जुड़ा दा कल भ्राऊ दा जुड़े दा कदें का इत्थें जुड़ा दे कदें सौह्रै कदें प्योकै रोज त्रिये दिन ब्याह् जुड़दे ते कोई केह् ला इन्नी मैंह्गियां साड़ियां लोकें लाई दियां होंदियां शैल शैल साड़ियां बन्न सबन्नियां साड़ियां लांदे ते अहें इक साड़ी लैती ओह् बी एड्डी मैंह्गी ते रोज ला हून शर्म बड़ी औंदी हून केह् कीता जा हून कुत्थे जाना रोज लैन लैन रंग बी नोआढ़ा इन्ना शैल ऐ कि एह्दी स्टिच करियै बी रक्खी दी रंग बी बड़ा शैल ऐ उसी चौना पाइयै रक्खी दियां कि बन्नने गी तंगी नी होऐ पर हून ओह् रोज कियां लानी इक ब्याह् गी लाइड़ी दुए ब्याह् गी शर्म औंदी हून कुदै कल ब्याह् जाना हा परसूं असें ते आखन ब्याह् जाना जागत चली गेआ देवी देवी दा नी आवै तोलै में आखेआ सांती मोकै होई आनी आं ते राती केह् ओह् करना केह् लाना होंदा रोज रोज बड़ी सफे दे एह् जागत नी आया इन्नी शर्म आई इन्नी साड़ी लाई इन्नी शर्म आई भाई सारें दिक्खी दी ऐ इन्नी सोह्नी साड़ी पर सारें दिक्खी दी बड़ी शर्म औंदी केह् कीता जा